हमरा खुशी तऽ बहुत छोट छोट बातसंँ भए जाइए जेना समाजसेवा हम अहाँकेँ बताबए चाहए छी जेना हमर दरवाजा पर मतलब बहुत बहुत आदमी आबैत जाइत रहए छथि तऽ हुनका सबहक सेवा करएमे जेनाकि केओ अगर प्यासल आबए छथिन पानि माँगए छथिन तऽ पानि पीआबएमे केओ अबए छथिन तऽ चाय केओ पान एना पप्पा किछु कहए छथिन जे हिनका एतऽ पहुँचा दही हिनका ओतऽमतलब ई कऽदही बाइकसंँ तऽ ओहोमे हमरा बहुत आनन्द मिलैए आब जेना छोट छोट बात पर जेना भोज भात अगर कतहुँ होएत छै गाँव घरमे तऽ ई सब तऽ नोर्मल बात छै लेकिन जेना कतहुँ भेलए आओर हम ओतऽ जाइ छी हमरा नीक लगैए ओतऽ जाएमे ओतुका हम घरबैआ सब से तऽ कहै छी अपना तरफसंँ जे हमरो लए किछु कोनो काम अछि कोनो चीज अछि मतलब बाँटए उटए लऽ या कतहुँ जाए भेजए कोनो काम यऽ तऽ हमरा दीअऽ जेना बहुत आदमी हमरा दैतो छल बहुत बहुत कम आदमी एहन छल जे मतलब अपन काम अपने अथी करए छल जेना समाजमे बहुत आदमी एहन छल जे काम सब जगह बाँटए छल जे हुनको भी बहुत अच्छा लागए छै आओर हमरो सबके बहुत अच्छा लागैए तऽ जेना आब कतहुँ गेलिए हँ तऽहमरा कतहुँ भोज भात भए रहल अछि आओर हमरा ओतऽ मतलब ई काम भेटलए जे परसएके सब्जी परसएके तऽ ओहो बहुत अच्छा लगैए जेना हमरा जेनाकि केओ कहलखिन जे चावल परसि दही या सब्जी परसि दही या पानि चला दही तऽ इहो सबमे सेहो बहुत आनन्द मिलैए हमरा आब जेना कतहुँ ई होइ छै बहुत आदमीके ई होइ छै जे हम प्लेट सब आदमी खाएके उठि जाइ छथिन तऽ प्लेट फेकएके मतलब ई होइ छै जे बहुत आदमीके ई होइ छै जे प्लेट फेकबै तऽ मतलब ई अच्छा नहि लगतै हमरा प्लेट फेकएमे बहुत आदमी देखतै की कहतए तऽ हमरा इहो सबमे कोनो शर्म कोनो ई नहि होइए लेकिन हमरा ई सब काममे बहुत आनन्द मिलैत छै जेना आब कतहुँ समाजसेवा करलहुँ ई समानमे छोट छोट चीज जेना हमर पड़ोसी किछु नया चीज लेलक घरमे बनेलक तऽ ओकरा खुशीमे हमरा अपन खुशी नजर आबैए